अस ना जेल्लै बी ड्राईंग बनान्ने होने ना ते साह्नूं किश बी ड्राईंग गलत नेईं बनानी चाहिदी दियां जि'यां अपने गै भ्राऽ भैन मम्मा भापा चाचियां दादियां अस कुसै दी बी जि'यां बनाई नै होन्ने ड्राईंग साह्नूं इ'यै नेही गलतियां नेईं करनियां चाहिदियां साह्नूं एक्यूरेटली साह्नूं जि'यां कि मतलब साह्नूं पिक्चर दित्ती दी ऐ उ'ऐ नेहीं अस अगर ड्राईंग बनाचै उ'ऐ नेहीं कलर लाचै ते ओह् किन्नी शैल पिक्चर लग्गनी ऐ ते मतलब कि जेल्लै बी अस कोई अपने भैन भ्राएं दी ड्राईंग बनान्ने होन्ने ते इक बारी पता निं में अपने भ्राए दी ड्राईंग बनाई ही ते मिगी स्कूला इन्नी मार पेई ते ओह्दे बाद च में अज्ज धोड़ी गलत ड्राईंग ते बनाई गै निं ऐ ते में कदें सोचेआ बी निं हा की में कदें गलत ड्राईंग बनागी ते ओह् सानूं उ'ऐ जनेहीं जि'यां अस फोनै पर दिक्खने होने पिक्चरां टीवी पर दिक्खने होने जां फिर कुतै स्कूल च जाह्गे कुतै बी अपने घर जि'यां होर बी बड़ियां चीज़ां होंदियां उं'दे पर ड्राईंग होंदी ते अस सेम टू सेम उ'ऐ जनेही बनाचै ते एह्दे बिच उ'ऐ जेहा कलर बिच ऐ ओह् पेंट होंदे उं'दे च कलर मिक्स करियै अस रंगोली बनाचै ते ओह् किन्नी शैल लग्गनी ते होर ते होर फिर साह्नूं मतलब कि जेल्लै अस कोई ड्राईंग बना दे जेल्लै साढ़े कोल मतलब कि शोर शराबा नेईं होना चाहिदा होर कोई बैठे दा निं होना चाहिदा इ'यां अस बनाने ते कोल गाने लग्गे दे ते मतलब कि इक डिस्ट्रेक्शन होंदियां नि ओह् मतलब फिर साह्नूं इ'यां थोह्ड़ी मतलब ध्यान थोह्ड़ा इ'यां जंदा ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा शैल ड्राईंग नेईं बनदी अगर तुस चांह्दे ओ कि साढ़े कशा शैल ड्राईंग बने ते उ'नें चीज़ें गी बनाने ताईं ड्राईंग मतलब करने ताईं इक कल्लै कमरै बिच बैठियै कोई बी पिक्चर लेई लैओ उसी बनाने गी मतलब इक चार लेई लैओ व्हाईट पेज लेई लैओ बनाओ ते फिर बी कलर पाओ कलर करो उसी आराम आराम कन्नै उद्धर कि पूरी सुंदर ड्राईंग बने होर थुहानूं आराम बी थ्होऐ होर घरै आह्ले बी आखन कि वाह् कुड़ी नै बड़ी शैल ड्राईंग बनाई ऐ कुड़ी नै होर घर आह्ले बी खुश होई जान ड्राईंग दिक्खियै होर ते होर कि साह्नूं ड्राईंग दा मतलब कि इन्ना ड्राईंग दा इन्ना इंटरैस्ट ऐ तुस सोची निं सकदे होर एह्दी ड्राईंग बनाने ताईं इन्नी प्रैक्टिस करनी पौंदी ना ते इसी सिक्खने ताईं गै प्रैक्टिस करना पौंदी जि'यां इक बारी मेरा भ्राऽ ना सिर खंदा ते में ड्राईंग बनाई लैन्नी होन्नी ते मेरा सिर खंदा मिगी ड्राईंग बनाई दे ड्राईंग बनाई दे हून उसी स्कूला मेरे कोला निक्का उसी स्कूल दा कम्म थ्होंदे बी ते में उसी बनान्ने कि तू उसी आपें बनाऽ फिर ते तुगी बी इक सुकून थ्होना जे तू आपें पिक्चरां बनागा ते में तुगी सखागी में तेरे कन्नै ते में तुगी सखागी में बी अपने ब्याह् कोला सिक्खी ऐ ते उसी दिक्खी दिक्खियै उसी में मतलब ते सिक्खेआ ते मिगी बी बड़ा बड़ी अच्छी बनी में ड्राईंग बिच ते में अपने भ्राएं गी बनाना ते में अपने ताएं चाचें दे मुड़ें गी उ'नेंगी बी ड्राईंग सिक्खानी गै सिक्खेआ में तुगी जेह्ड़ी स्कूला चीज़ां थ्होंदियां ओह् आपें गै बनाया करा कर मिगी निं ना आखना कि ते ओह् में उसी बनाई देई ओड़गी उसी ते स्कूला गुड थ्होई गै जानी ते मेरा ओह् केह् फायदा होना क्योंकि अगर ओह् आपें बनाग उसी बी चज्ज आनी सगुआं उ'नें बी आखना कि नेईं मुड़े नै शैल ड्राईंग बनाई दी ऐ ते जेल्लै ओह्दे बाद उसी बी फील होना कि अच्छा एह् में बनाई ऐ हून ते मतलब ते में तां करियै उसी आखनी होन्नी कि आपें ड्राईंग बनानी ते फिर टीचर बी इनाम दिंदे ते फिर तुमीं लायां कंपीटिशन मेरे आंह्गर तू बी बैग लैएआं पर इक ड्राईंग बनाने आस्तै प्रैक्टिस इन्नी चाहिदी होंदी ना इक एह् करियै के पूरी शेप देने आस्तै उसी ते पूरी चीज बनाने आस्तै फिर उसी कलर करने ताईं मतलब बड़ा किश करना होंदा ड्राईंग बनाने ताईं फिर मतलब कोई समान बनाने दियां पिक्चरां गै लेई लैओ ना ते उसी बी इ'यां डेकोरेट कीते दा होना फोटो बिच ते जेल्लै अस आपें बनान लग्गने नी ते साह्नूं टफ लगदी निं तां करियै उसी प्रैक्टिस ओह्दे आस्तै चाहिदी होंदी ग्राईं बास्तै ते बहुत जैदा प्रैक्टिस चाहिदी होंदी पेंटिंग होई ड्राईंग होई वट मिगी ते हून बड़ी गै शैल आई जंदी ड्राईंग तां करियै में अपने भ्राएं गी आखनी होन्नी कि तुस बी आपें ड्राईंग बना लेआ करो अपना बनाने कन्नै फायदा बी बड़ा जैदा होंदा ऐ होर मज़ा बी ऐऔंदा ड्राईंग बनाने दा होर शोर शराबा नेईं होना चाहिदा अपने कोल ते फिर उत्थै बड़ा जैदा मज़ा औंदा ड्राईंग बनाने बिच होर ते होर कन्नै जेह्ड़ा बनाने गी बैठनी होनी निं ते कलर कलर साढ़े सनाए दे अपने कोल ते बार बार उट्ठने दी जरूरत ई नेईं पवै